नोंथांनि उन्दै समनि मोजां मोनसिननाय गोसोखांथिया मा बेनि सोंथिखौ आङो गोसोखांनानै बुंनाय जाबाय जोङो उन्दै समाव बेबायदिनो जोङो बिमानि आखाइ निफ्रायनो देरो बिमानि खुगानिफ्रायनो जोङो बेबादिनो जोङो रायलायनाय बेबादिनो सोदोब फोरखौबो जोङो सोलोंनानै लायो जोङो गोबां उन्दै समाव जोङो बिमा बिफाजों जोङो गोबां बेबायदिनो अनजानानै जोङो बेबायदिनो उन्दै समनिफ्राय देरदोखोन देरबोयो जोङो बेबायदिनो देरदोखोन देरनानै जोङो गोबां बेबायदिनो गाव गावनि जोङो गेलेनो रोंनाय समाव गाव गावनि लोगोफोरजों जोङो गेलेलायो गोबां जोङो बेबायदिनो जोंहा गोबां लोगोफोर दंब्लाबो जोङो उन्दै समाव जोबोद आनलायनानै जोङो गेले लायो आरो जोङो बेबायदिनो समनि गेजेराव जोङो उन्दैफोरजों उन्दैफोर बेबायदिनो रागा जोंलाय बाबो जोङो थाबैनो जोङो बेंलायनानै जोङो बेबादिनो लोगो जाफिनज्लायो बेबायदिनो जोंनि उन्दै समनि मोजां मोनसिननाय गोसो खांथिया बेनो जे मानोना जोङो देरदोखोन देरनानै जोङो बेबायदि गेलेनायफोरखौ जोङो गोबां बेबायदिनो जोङो गोसोखांनानै जोङो गोसायाव थानानै जोङो जुरि जेननाय निफ्राय लानानै बेबायदिनो जोङो देरबोयो बेनो जोंनो मोनसे उन्दैनि मोजां मोनसिननाय गोसोखांथिया बेनो जोंनि बिमा बिफायानो देदसिन जोंनि उन्दै समनि बेबायदिनो जोंखौ देरहोबोनायनि मोनसे गोसोखांथाव जाथाया